औ हेल' अ नै ओरैनो दं अ औ बेथ' आङो गसाइगाव थांग्रा नामफोरखौथ' मिन्थिया मिन्थिनायालाय ओमफ्राय उइंगाराबो थाङो मिनिटबा माबा मोनसे बासआबो थाङो आरो नामफोरखौ आं बारा खेल खालामबाय थाया बारा दासो जों गाखोहैनाय जाया नालाय जोंहा लकेलावनो बांसिन गाखोनाय जायो नालाय ओंखायनो जायखिया

ए जायखि जाया ओरैनो मिन्थियो एसे एनैआ होमब्लाबो एफाराब जेन'बा गोबावजो खनसे थांनाय नालाय माबायालाय दं आरो ना उइंगारफोर थाङो बास गोलावबो थाङो गसाइगावआवबो औ औ बिजों थाङो आरो बारस'योबो ओमफ्राय दासानदियाव बङाइगावफोराव थांनाय फोराबो मिन्थियो ना नोङो अ ओमफ्राय दामफोरासो बेसे बेसे लायोथाय ए औ दानिया बारायजोब्बाय ना गासैबो ओमफ्राय दा माने गुवाहाटिफ्राव थांनाया बबे बबे गारिया थाङो थाय ओमफ्राय बेबा बेसेबां लायो थाय दा गुवाहाटिआव ए सि गोनाङा बिदि खोमा आरो ए सि गैयिया खम खोमा ए सि दंबो ए सि गैयाबो होननाबो खोनालायो ना दा खयथासोआव बियो

उइंगारजोंनो बारा लाया बेबो बे एक्स'आनो लायो क'क्राझारनिफ्राय औ गसाइगावसिम एक्स' लायो दे